आं क'क्राझाराव सोहोरनिफ्राय सामसां मबाइलनि सार्जार बायदोंमोन आरो सामसां कम्पानिनिनो सार्जाराबो से बोसोर सिगां सार्जारा मोजां मोजां कुवालिटिनि माने सार्सा फास्ट जायो आरो फास्ट सार्जिं होननानै बुङो बेबायदि सार्ज जायो आरो थाबनो जेरै इंलिसाव बुङो ना भेलु अफ मानि थिख बे टाइपनि मोन्दों आरो आं सार्जारखौ